हैल्लो हां जी जाना नी सिद्ध गोरियै भ्रा जी अज्ज गै चली पौन्ने आं कल सवेरै चली पौगे किन्ने बजे जाना अच्छा ते पकाइयै लेनी रुट्टी अच्छा ठीक ऐ सुच्चे मुहैं जाना ते फिर और किश ते नी लेना बच्चें बच्चें लेना हां ग गड्डी च जगह है ना क्र कराया किन्ना ते वाह् स्हत्तर बड़ा हू'न पंजाह् हे ते हू'न सत्तर होइया

चलो ठीक ऐ फिर ठीक ऐ